जी हाँ अभी हाल ही में एक मुख्य घटना हुई जो कि मुझे आँखो देखी और बहुत अच्छे तरीके से याद है यह घटना जब मैं अभी हाल ही में केदारनाथ गया था तो केदारनाथ जैसे मैं जा रहा था तो मेरे घर से निकलने के बाद एक दिन बाद में जब केदारनाथ पहुँचने वाला था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड में थी तो उसपे इस तरीके से एक खंभे से टकराई कि तुरंत ही उस बाइक पर सवार व्यक्ति ने दम तोड़ दिया और उसको हमें हॉस्पिटल तक भी ले जाने में नहीं दिया वेह बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड में होने के कारण बाइक के चिथडे़ उड़ गए ये घटना मुझे मेरे जीवन में हमेशा याद रहेगी और यह मेरे अनुभव के बारे में बताती है कि हमें कभी भी बाइक या अन्य कोई सी भी साधन हो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए